हैलो जी सर आप रिपेयर शॉप से बात कर रहे हो सर हम हमारे कम्प्यूटर का स्क्रीन टूट गया है तो नया स्क्रीन डलवाना था तो वह वह डल जाएगा सर और उसमें हैंग की समस्या चल रही है मतलब कुछ डाउनलोडिंग वगैरह सही तरीके से नहीं हो पाती है यह मतलब स्टार्ट करते जबकी प्रॉब्लम होती है तो उसमें मतलब हैंग हो जाता है तो सिस्टम धीम धीमा काम करता है तो उसमें हम वहाँ पर वह स्टार्ट वगैरह भी करवाना पड़ेगा सब हो जाएगा आपके पास सर आपकी शॉप कहाँ पर है

जी जी तो तो शॉप शॉप खुलने का समय कितना है कितने बजे खुल जाती है तो उसमें कितना कितना खर्च आएगा सर

जी सर जी सर

जी तो नहीं मतलब कुल कितना खर्चा आएगा अलग मैक्सिमम इतने में मतलब लगभग कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है